میری لی گئی سب سے پسندیدہ تصاویر میں ایک تصویر میرے محلے کی ہی تھی اس وقت بہت موسلادھار بارش آئی ہوئی تھی اور میں نے اپنے موبائل کے کیمرے سے ہی وہ تصویر لی تھی اور اس تصویر کا پس منظر کچھ یوں تھا کہ ایک جگہ پانی جمع ہوا تھا اور میں نے اس اینگل سے تصویر لی تھی کہ جو عمارتیں تھیں وہ اس کا عکس پانی میں نظر آ رہا تھا جس کی وجہ سے وہ بالکل یکساں تصویر کی طرح نظر آ رہی تھی